जय झूलेलाल दीदी बढ़िया बढ़िया जामु टाइम खां पोइ आया आहियो दीदी हा हा दीदी ॿुधायो तव्हांखे छा ॾिसिणो अथव हा पार्टी विअर लहंगा ॾिखारियांव न तव्हांखे ॾिसो मां वटि अलॻि अलॻि वैरायटी अथव तव्हां इंडो वैस्टर्न वैरायटी में बि आहे वैस्टर्न में बि आहे हिकदमि ट्रैडिशनल में वञिणो अथव त ट्रैडिशनल लहंगा जेके तव्हां चओ मां तव्हांखे हू ॾेखारिया ठीकु आहे जी जी मां तव्हांखे ट्रैडिशनल में ॾेखारियांव थी तव्हां मूंखे हिकु तव्हांजो हिकु बजट ॿुधायो न त मां तव्हांखे हुन हिसाब सां ॾेखारियांव ठीकु जी जी बिल्कुलु मां पंज छह हज़ार ताईं मूं वटि जेकी बि वैरायटी अवेलेबल आहे हा हा ॾिसो हिकु हे अथव हे हिकदमि इथनिक वेअर में वेंदो आहे तव्हांखे जीअं सिंधियुनि में लाॾा थींदा आहिनि हा कलर ॾिसो तव्हांखे डार्क कलर खपनि कि लाइट कलर खपनि जीअं तव्हां ॿुधायो जी जी जी जी ठीकु आहे ॾिसो हे पीस ॾाढो बढ़िया अथव तव्हां मतलबु पाईंदव न तव्हांखां सभु पूछंदव तव्हां हे किथां वरितो अथव हा हे तव्हांखे घटि में हे ईंदव त रेंज वाइज़ हे ॾाढो बढ़िया ही साढी टीह हज़ारे ताईं तव्हांखे मिली वेंदो हा ओर तव्हांसां त असांजो घर जहिड़ो रिश्तो आहे त तव्हांखे अञा मां हिन ते पंजवीह टका डिस्काउंट वेई ॾेई सघंदमि जी जी मां ॾिसां थी पंजवीह टीह ताईं मां तव्हांखे ॾेई सघंदमि तव्हां टैंशन न खणो तव्हां ॿुधायो त मां हिकु तव्हांजो साइड करे छॾियां ठीकु आहे हा जी जी जी हे मां तव्हांजो साइड करे थी छॾियां हिन तव्हांजे बाबू तव्हांजो बाबू घणनि सालनि जो आहे हा तव्हांजो बाबू घणनि सालनि जो आहे बढ़िया ठीकु आहे अमा ॾिसो ॾिसो हे गहरो कलर आहे तव्हांजो बाबु बि ॾाढो मस्तु गोरो गोरो आहे त हुन जे जामु मस्तु लॻंदुसि हा त ॾिसो हे ब्लैक कारो कलर बि त ॾेखारियो मां तव्हांखे महरुन तव्हांखे जेको वणियो तव्हां ॾिसो ॾिसो हे हिकदमि फ्रैश पीस आहे हाणे तव्हांजे जी जी कारो ॾिसो मां हिकदमि तव्हांजे साम्हूं फ्रैश पीस थी खोलियां अञा कल्ह अञा मां मुंबई मां ख़रीदी करे आई आहियां तव्हांजे साम्हूं हाणे ई मालु खोलियो आहे मां हा त ॾिसो हे वणेव थो तव्हां खे हिन जो वर्क वग़ैरह त ॾिसो न ॾाढो नाज़ुकी सां ठहियलु आहे हा ॾिसो हाणे कारे मे ही इहो ॿियो पीस अथव उन में सिलवर वर्क हुयो इन में थोरो महरून महरून में वर्क आहे ॾिसो तव्हां सिलवर वारो ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी जी इहो मां तव्हांजो बबू जो बि साइड करे छॾियो हाणे ॿुधायो तव्हां चांहि कॉफी छा वठंदव जी जी दीदी ठीकु ॾिसो तव्हांजे सॼे हिसाब सां लाइट कलर में हिकु खां हिकु पीस अथव मां वटि ॾिसो हे चार कलर जी जी जी जी मां तव्हांजे साम्हूं हे चार पीस कढिया आहिनि चारई चारई हिकदमि लाइट ओर सुनहरे कलर में आहिनि

जी जी जी जी ॾिसो हे तव्हांजो ड्रैसस ॾिसो हे ॿ पीस कढिया आहिनि मां तव्हांखे हिन मां जेके वणेव ॿई हिकदमि लेटैस्ट पीस अथव तव्हांखे जेको वणे तव्हां मूंखे ॿुधायो ठीकु जी जय झूलेलाल दीदी अचो वरी अचो